پانچ ہزار پانچ سو پچاسی دس ہزار پانچ سو پچپن ایک لاکھ پچپن ہزار تین لاکھ پچاسی ہزار آٹھ لاکھ نو سو ستر